नमस्ते बताइए कौनसी बॉल मतलब कौनसी बॉल आप डिफेंस नहीं कर पाते हैं रेड बॉल तो आपको दे देंगे यह कह रहे हैं कि गेंद अंदर आ रही है या आप उसे डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं ना जो स्विंक अद पिस्टन को अटैक करती है आप उसे डिफेंस नहीं कर पा रहें उसके लिए आपको यह करना है कि गेंद पर नज़र रखनी है और जैसे ही गेंद इन अंदर आ रही है गेंद आप एक कदम आकर डिफेंस करना है उसे बैठकर करना है ताकि वह एक समय ऐसा आएगा जितना ज़्यादा आप प्रक्टिस करेंगे अंदर आती हुई गेंद को आप डिफेंस कर पाएँगे क्लियर हो जाएँगे वह जितना आप प्रक्टिस करेंगे आपके प्रक्टिस के ऊपर निर्भर है सबसे पहले तो गेंद पर नज़र रखनी है फ़िर जैसे ही गेंद इन स्विंग इन स्विंग आती है आपको डिफेंस करना है बस वही चीज़ें बार बार करनी है एक से अधिक बार करनी है एक अच्छे से दिखाई देता है जो मतलब एकदम क्लियर दिखाई देता है जैसे ही आप लेफ्ट पैर अंदर आएँगे कदम नीचे लाएँगे आगे तो गेंद अब डिफेन्स होने लगेगी आप मुझे लगता है कि आपके कदम नहीं चल रहे हैं नहीं कोई आपको प्रक्टिस की ज़रूरत है प्रक्टिस की ज़रूरत है वह इन स्विंग में आपका विकेट ज़्यादा जाता होगा आपका गिल्ली उड़ा देंगे तो उसके लिए वही करना है उसके लिए पर नज़र रखनी और अपने जो बैकफुट हो रहे हैं आप बैकफुट मत होइए हमेशा आप साइड पर स्टंप के सामने आइए और डिफेंस करिए जैसे ही स्विंग आती है उससे डिफेंस करिए जितना ज़्यादा आप डिफेंस करेंगे एक समय ऐसा आएगा गेंद पर आप सेट हो जाएँगे और वही डिफेंस करने की जगह आप छक्का आराम से वैसे ही छक्का मार देंगे डिफेंस वाले मूड में ही मार देंगे क्योंकि जैसे ही कदम आपका निकलना शुरू कर देगा तो सब गेंद पर आपका बैट अपने आप टकराने लगेगा

उसके बाद कोई भी ऐसा गेद नहीं होगा जो आप मतलब उसके डिफेंस ना कर पाएँ चाहे चाहे लेग साइड मारना हो चाहे स्टेट मारना हो चाहे अपसाइड मारना हो चाहे डिफेंस करना हो इसने को अब देखकर उसकी धुलाई अच्छे से कर सकते हैं जितना हो सके गेंद पर नज़र रखिए तो वह गेंद अपने आप डिफेंस होने लगेगा ठीक है